अंजी बोल्लो आं जी आं जी म्हाराज आं जी आं जी आं जी आं जी आं कराना चेता आई गेदा आं पैकेट मतलब इंया की एह् म्हाराज जेल्लै मिगी टैम लग्गग में तुसेंगी आह्गा ऐल्ली मिगी दौ त्रै जगह कम्म ऐ जेल्लै मिगी बेहल लगदी ना ते में तुसेंगी आह्गा ते कन्नै दिक्खी लैगा ते किन्ने थुआढ़े कमरे न ते किन्नी थुआढ़ी कन्धां न ठीक ऐ में आह्गा तुसेंगी ते ठीक ऐ जल्लै में आह्गा ते बनाई ओड़ेओ भी